हाकी फुटबाल फुटबाल या बालीबाल गेद खेलतेस खेलते समय दौ खेलते सम खेलते समय जी योगदान योगदान के समय अपने अपनी जीवन की प्रबंध शैली शैली व विशेषता का विशेषता का उल्लेख किया जाता है जिसके कारण स्वस्थ मनुष्य अपने जीवन में जीवन में योगदान खेल खेल कबड्डी बलीबाल हाँकी फुटबाल फुटबाल आदि का प्रयोग किया जाता है जिसके जिसके जिसके जिसके कारण मनुष्य अपने स्वस्थ एवं हृष्ट पुष्ट आदि आदि शरीर अंगों का उपयोग किया जाता है जिससे जिसे बालीबाल बालीबाल फुटबाल हाँकी कबड्डी दौड़ करते समय उनकी उनकी स उनकी शरीर की सभी अंगों का उपयोग किया जाता है जब वह जब वह स्वस्थ स्वस्थ हो जाते हैं उससे उसे अपनी अपने शारीरिक रूप का उपयोग किया जाता है जब जब जीवन जीवन में शैली की योगदान प्रयोग किया जाता है इसके समय मनुष्य अपनी विशेषता साव का उपयोग और चिंतन की कार्य करते समय समय खेलकूद का उपयोग स्वस्थ एवं आदि आदि जीवन में उपयोग किया जाता है यह यह यह अर्थ अर्थव्यवस्था स्वास्थ्य की स्वास्थ्य की योगदान प्राप्त किया जाता है जिससे जिससे वह अपने अपने शरीर की शरीर की योगदान योगदान करते समय हाँक हाँकी बालीबाल फुटबल खेलकूद का उपयोग किया जाता है